وعلیکم السلام فرمائیے جی ہاں ہے نا کیا کیا کیا چاہیے آپ کو اس میں کس برانڈ کا چاہیے جی میرے پاس الیکسا اور جو ہے ہاں الیکسا سیمسنگ کیشیو جیسی کمپنی کی کیلکولیٹر کیلکولیٹرس ہے جی جی چھوٹو ذرا میم کو بتائیے نا ذرا کیلکولیٹر جی جی یہ دیکھیے آپ یہی ہے جی آپ دیکھ لیجئے آپ ٹرائی کر کے جی ہاں جی جی اس کا پرائز تھاؤزنڈ روپیز جو ہے آپ کو مارکیٹ میں یہی اچ پرائز میں ملے گا یہ ہر جگہ جی نہیں آپ کہیں بھی جا کر دیکھیے آپ کو کیونکہ کمپنی اچھی ہے نا میم جی بالکل بالکل آپ مطمئن ہو سکتے ہیں جی دیکھیے آپ ایک آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا تو آپ کے لیے نائن ہنڈریڈ لاسٹ ون ایر کی وارنٹی کے ساتھ ہے میم آپ اچھا ہاں ہوں پلیز بہت زیادہ ہاں ہوں جی اسٹوڈنٹ یوز کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے ہی ہے

نہیں دیکھیے برابر ہی ہے میم اس ٹائپ ہی ہے نائن ہنڈریڈ ہوں ہوں ایٹ ہنڈریڈ ہے